हम सभ जे उत्पादन करै लए कोबी बन्धा खीरा आओर बहुत सारा प्रकारके सब्जी सभ ओकरा पहुँचाबैमे हमरा सभके बजारमे बहुत दिक्कत होइ छै होइ छै

परिवहन परिवहनके लेल हमरा सभमे हमरा सभके रोड टुटल फुटल हय आओर रस्तामे बहुत कीचड़ हय जे जे कारण हमसभ सब्जी उब्जी ले जाइ लय तऽ बहुत दिक्कत होइ छै आओर बजारमे आसपासके किसान सभ आकर आकर सब्जी सभके रेट बहुत कम करि दै छै आओर कभी कभी व्यापारी सभ बहुत बहुत जादे आबि जाइ छै तब उस समय होइ छै कि उस समय होइ छै कि सब्जी सभक रेट बहुत कम हो जाइ छै तऽ इहे सभ दिक्कत हय किसान सभके कि बजारमे बहुत जादे मात्रामे सब्जी सभ आ जाइ छै तऽ ओकर कारण सब्जी सभके रेट कम हो जाइ छै अऽ बात रहलै रस्ताके जाइके बजार जाइके तऽ ओ हमर सभके रस्ता बहुत ही खराब हय आओर जाइमे हमरा सभके बहुत परेशानी होइ छै